لباس کی واپسی کی درخواست کی پیش رفت جانچنے کے لیے آپ درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں آنلائن اشٹور کی ویبسائٹ پر جائیں اپنی لاگن تفصیلات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ میں لاگن کریں آرڈر ہسٹری یا ریٹنز سیکشن میں جائیں مائی آرڈرس یا آڈر ہسٹوری سیکشن کو تلاش کریں وہاں پر ریٹنس ریفنڈس کا آپشن بھی ہو سکتا ہیں متعلقہ آڈر کا انتخاب کریں اس آڈر کو منتخب کریں جس میں آپ نے لباس خریدا تھا وہاں آپ کو آرڈر کی تفصیلات اور واپسی کی درخواست کی موجودہ حالت نظر آئے گی واپسی کی درخواست کی تفصیلات چیک کریں واپسی کی درخواست کی موجودہ حالت دیکھیں جیسے پروسیسنگ اپروویٹ ریفنڈ یا شیپڈ